हेल' दहायो फन खालाम हरदोंमोनना अह आं ओइ मोनसे खामानि मावदोंमोन दा बे नोंथांनि बाबुखौ बबेयाव फराय होखो मेट्रिक पास जानानै औ अह जोंहानि नानिआबो फरायनायानो मोजां नंथारा बोरैबा ग्रोब फार्स्ट डिभिज'नाव थादों दा बे खाथि खालानि कलेजफोरावनो फरायहोनो सान्दोंमोन दा हनै माबा होजोंहाय बरमा कलेजआवसो फरायोलायनो एडमिसनखौ बेहायसो लाहैयोनो अह मेजरफोराथ' मेजरखौथ' लानो आंबो थिनदोंमोन दा गावसो बबेयाव लायोथाय गावहानो दा थि जाथ'आखैनो आं आंथ' गावबो मोजाङै फरायजोबनो हाया बेखायनो बड'फ्रावनो लादो होननानै बुंदोंमोन दा गावसो थोआ थोआ औ दा बबेयावथो लानो सान्दोंनो गावलाय औ मोजां फरायोब्लाथ' बेफोरावबो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो दा बे फरायनाया गावसोरनि सायावनो सोनारो दा गावसोरसो मा बुंलायो बिमा बिफाफोराथ' गावसोरनि मोजांखौनो सानो गावसोरसो दा मा बायदि फरायो दा गावसोरनो लुबैथारबायब्ला फरायहैनो माथो खालामबावनो एडमिसनखौ लानानैनो होनांसिगोन औ उनाव उनफोरावहाय गाहामैनो दंथ'वो दे दासान्दै नोंहालाय अह जागोन दे औ उनावहाय ज' लोगो हमलायनानै सावरायलायनोसै दे सोलाबलाय लाङा आंहाबो न'फोराव हारसिंजों बिसानाबो लोगोरिया माथो ओंखारथारा न'आवनो थाबाय थायोना खामानिफ्राबो सोलाब लाया नालाय दे सम मोनोब्ला थांगोन दे औ सम मोनोब्ला बेराय हैगोन दे होनब्लालाय औ दे औ दे